मुझे बागवानी का बहुत शौक इसके चलते मैंने अपने घर के ऊपर छत पर छोटा सा टेरेस गार्डन बना रखा है जिसमें बहुत ही तरह के मैंने पौधे लगा रखे जो एक जड़ी बूटी का काम करते मैंने वैसे भी पौधे लगा रखे हैं जैसे मैंने तुलसी है पुदीना है हरा धनिया है पालक टमाटर सब्जियों के साथ साथ जो फल है फलों के पौधे लगा रखे हैं और बहुत ही सुंदर फूलों के पौधे व बेलें भी लगा रखी है और सबसे बड़ा जो बागबानी में चुनौती का सामना करना पड़ता है वो कीटों का होता है और खरपतवार का होता है क्योंकि जो हर पौधे के साथ जो खरपतवार लग जाती है तो वह जो पौधे को नुकसान देने लग जाती है एक बार मैंने बड़े शौक से करी लिव्स जो मीठे पत्ते का पौधा लगाया था मेरा पौधा बहुत ही अच्छे से फ़लने फ़ूलने भी लगा था पत्तियाँ आने लगी थी बट धीरे धीरे मैं जब देखने लगी तो पत्तियाँ कम होने लगी फिर जब मैंने उसका पता लगाया तो मेरे पौधे में कीट लग गए थे तो फिर मैंने उनको कीटनाशक दवाई डाली और उस पौधे को वापस अच्छे से देखभाल करके बहुत ही अच्छा हरा भरा कर दिया तो हाँ जो सामना करना पड़ता है मैंने भी सामना किया था वो कीट और खरपतवारों का सामना किया था फिर भी मैंने गार्डनिंग नहीं छोड़ी मैं बहुत ही अच्छे से उनमें खाद वगैरह डालकर उन पौधों का बड़े प्यार से ध्यान रखती हूँ